आं देभिद नार्जारी बुंदों बे नाम्बारा बि एस सि रेसतुरेनट आव थांदों ना अ' मानि आङो दसे सिगां मोनसे आइथेम अरदार खालामदोंमोनलै बेनिफ्राय आंनि अरदार खालामनाया गोरोन्थि जादों आङो साम' ओंख्रिनि जायगायाव अमा बेदरसो खालामफ्लांदों बिनिखायनो आङो नोंथांखौ साम' ओंख्रिखौ पेक खालामफिननो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन आरो आंनि बे अरदार खालामफ्लांनायखौ बोखारनानै साम' ओंख्रिखौ मोजाङै पेक खालामनानै हरदो जाहाथे ओंख्रिया दा गोलैबोथोंसै आंनि एद्रेसा जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सेति गौरां हल अब रिसिदेनत बइस हसटेल अवान बे एद्रेसाव आंनो होफैदो दा सफैयोबा कल खालायबानो जाबाय आङो लामायावनो थागोन